हाँजी नमस्ते बताइये जी हाँ मैं हाँ हाँ मैं भी डीलर से बोल रहा हूं मैं हमारे लोग सब्जियाँ खरीदते हैं किसानों से और यहाँ सप्लाई करते हैं मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके यहाँ कौन सी सब्जियाँ होती हैं अच्छा बालाघाट से ये कितने दूर पड़ता है आपका खेत ठीक है ठीक है हमको क्या है असल में साल भर लगती है सब्ज़ियाँ तो आपके यहाँ सिंचाई की व्यवस्था है क्या आप हमें कितनी सब्जियाँ रोज दे सकते हैं

अच्छा रेट क्या होगा रेट

नहीं यदि आपके यहाँ एक कुंटल से ज़्यादा रोज सब्ज़ियाँ मिलेंगी तो तो हम आपके खेत से उठा लेंगे है ना पर वो आपको एक दिन पहले बताना पड़ेगा कि आपके पास कितना माल उपलब्ध है और कौन सी नहीं सब मिला के भी यदि सब मिला के यदि एक कुंटल होती हैं ना तो वो हम ट्रांसपोर्ट तो फिर हम अपना तो अपनी गाड़ी भेज सकते हैं नहीं पूरी हम आपसे सुनिए हमको सब्जियों से कोई एतराज़ नहीं जो भी सब्जी आपके पास उपलब्ध होगी हर प्रकार की और जितनी मात्रा में होगी वो ले लेंगे रेट मैं ये पूछ रहा था कि बाजार भाव के हिसाब से कैसा चलेगा

हमारा एक ऑफर है हमारा एक ऑफर है यदि किसान हमारे हिसाब से लगाता है ऑर्गेनिक तरीके की सब्ज़ियाँ हैं तो हम आपको बाजार का रेट देंगे और ट्रांसपोर्टेशन उसमें हमारा रहेगा पर ये है कि आपको उसमें फर्टिलाइज़र और पेस्टीसाइड्स जो हैं थोड़े कम मात्रा में डालना है जो बताया गया है कंपनी उसी पे अधिक मात्रा में ना डालें

हाँ तो हम हमारा हमारा जो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट आएगा आपके पास तो वो आपको बताएगा कि किस सब्जी में कौन सा स्प्रे आपको कितनी मात्रा में करना है तो उससे क्या होगा की सब्ज़ियों में ये जो पेस्टीसाइड्स की मात्रा है ये कम होगी तो हम चाहते हैं कि हमारे ग्राहकों को हम अच्छी सब्ज़ियाँ उपलब्ध कराएं ताज़ी तो आप दोगे लेकिन उसमें जहर कम मात्रा में हो नहीं तो हम आपको रेट बाजार का ही देंगे न ये भी हो सकता है कि हम आपको बाजार से ज़्यादा अच्छा रेट दें यदि आप हमारे साथ डील करोगे क्योंकि फिर आपको फिर पूरा सामान हमें ही देना पड़ेगा

नहीं करें मगर बहुत इमरजेंसी में अब जैसे आपको लग रहा है कि वगैर कीट नाशक के बचेंगी नही तो आप उस वक्त करें मगर वो मात्रा कितनी होगी वो हमारा जो एक्सपर्ट होगा वो आपको बतलाएगा देखें जब अपन डील करेंगे तो पहले हफ्ते हम आपको रोज का पैसा रोज देंगे ठीक है एक हफ्ते में आप हमारे को समझ जाओगे और हमको आपका भरोसा हो जाएगा जैसे आप सोच रहे हो वैसा मैं भी सोचता हूँ मैंने आपको पाँच हजार रूपए एडवांस दे दिया और आपने अपनी सब्जी तोड़ी और किसी और को दे दिए तो मैं क्या करूँगा फिर ऐसे में तो हमारी कंपनी का काम है मतलब दोनों बराबर बराबर हैं आप हमको समझ लो हम आपको समझ लेते हैं एक हफ्ते दस दिन के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारी कैसी सेटिंग है हमारी डीलिंग क्या है और अपन आपस एक दूसरे से विश्वास भी जम जाएगा देखो अभी में आपको जानता नहीं आप भी हमारे कंपनी को नहीं जानते तो हम ये नहीं चाहते कि हम आधे अधूरे में कोई बात करें हम चाहते हैं कि आप अच्छे से अच्छा सामान उत्पादन करो और आपको अच्छे से अच्छे रेट मिलें हम बिलकुल नहीं चाहते के आप किसी भी किसान का नुकसान हो और हमारे साथ वो कहीं परेशानी में पड़े हाँ शाम को फोन लगा के मुझे कन्फर्म बताइए और यदि आपके पास समय हो तो आप ऑफिस आ जाइए हमारे तो वहाँ बैठ के हम और बाकी की बातें भी कर लेंगे और कितना माल आपके पास हो पाएगा क्या रेट रहेंगे बाजार के रेट क्योंकि रोज बदलते रहते हैं हर सब्जी का रेट बदलता रहता है बरबटी अभी बीस रूपए चल रही हो सकता है चालीस रुपए बढ़ जाए या ज़्यादा माल आए तो हो सकता है कम भी हो जाए तो वो अपन डिसाइड कर लेंगे कि हम आपको जो मंडी का रेट होगा उसके हिसाब से अपन आपस में बात कर लेंगे लेकिन